ओना तऽ हम बहुत जगह यात्रा कयने छी जेनाकि देवघर भए गेल दिल्ली भए गेल मुंबई भए गेल सबठाम यात्रा कयने छी आओर हमरा एक जगह जेना तीर्थ यात्रा करय के यऽ जानलिए तऽ ओ शिरडी ओ शिरडी जाय के हमरा बहुत इच्छा यऽ बहुत शौक़ यऽ जेकि हम किछु स्थिति के कारण नहि गेलहुॅं यऽ लेकिन हम कोशिश जारी राखने छी जे अगला साल तक हम ओतऽ शिरडी ज़रूर जायब आओर साईं बाबा के दर्शन ज़रूर करब